जी हां हमारे घरों में भोजन पकाते वक्त ऐसी कई सारी परम्पराएं हैं जिसे मान्य अत्यंत आवश्यक होती है हमारे घरों में जब खाना पकाया जाता है तो उस दौरान भोजन पकाने से पहले हमें सदा ही स्नान कर ही रसोई घर में जाना होता है चाहे वह भोजन पका रहे हों या ना पका रहे हों परंतु भोजन पकाने से पूर्व स्नान करना अत्यधिक ज़रूरी माना जाता है एवं जब हम भोजन बनाते या पकाते हैं तो उस दौरान भी हमें भोजन को हमेशा ही पश्चिम दिशा की ओर ही बनाना पड़ता है हम भोजन को किसी अन्य दिशा की ओर मुंह करके नहीं बना सकते हैं जिससे हमारे घरों में काफ़ी दिक्कत भी कभी कभी आती है जब हमारे यहां एक नया रसोई घर बना तो उस दौरान इस अंधविश्वास को ना मानने की वजह से हमारे घरों में काफ़ी परेशानियाँ भी उत्पन्न हुई एवं जब हमारे यहाँ भोजन को खाया जाता है तो उस दौरान भी हम भोजन को देवता मान करके उसकी पूजा एवं हाथ जोड़कर ही भोजन करना प्रारंभ करते हैं बिना उसे आशीर्वाद लिए एवं प्रणाम किए कभी भी भोजन को हम नहीं खा सकते हैं